कम पाइमे से चादरि भऽ गेल आओर ओकर से जे छै से कपड़ा से बहुत नीक छै जाहिसँ कि साइनिंग आबै छै आ देखबामे पुरानो भेलाके बाद नीक लागै छै